साढ़े देश च बडे बुरे अपराध होआ दे न जि'यां में सनान्नी आं जि'यां इक जि'यां कोई जागत ऐ ओह् अपने मां बब्ब बडे प्यार कन्नै पालदे न अपने बच्चें गी ते जागत केह् करदे न जेल्लै ओह् निक्के होंदे उ'नें ई इन्ना पालदे इन्ना प्यार कन्नै इन्ना प्यार दिदें न ते जिसलै बड्डे होइयै उ'दां ब्याह् होंदा ते ओह् ब्याह् करियै अपने माऊ बब्बे ई भुल्ली जंदे ते ओह् उस अपनी लाड़िये दी सुनदे न ते लाड़िये दे सुनने दे बाद ओह् अपने माऊ बब्बे कन्नै बडा बुरा मतलब बर्ताब करदे न ते उ'नें ई घरै दा कड्ढी औड़दे न जा उ'नें ई बृद्ध आशम आश्रम छोड़ी औंदे न ते उ'नें ई आखदे कि तुस उत्थै र'वो मां ओह् जेह्ड़े पुत्तर होंदे ओह् जैदा लाडियै दी सुनदे न ब्याह् करियै पर निक्के हुदें माऊ बब्बे उ'नें ई इन्ने प्यार कन्नै इन्ना लाड़ इन्ना प्यार दित्ता दा होंदा ते बाद च बेल्लै ओह् सारा किश भुल्ली जंदे ते एह्दे उप्पर एह् बी इक कनूनी अपराध ऐ ते एह् ऐसा निं होना चाहिदा ते भी गल्ल आई जंदी कुड़ियें बारे च ते कुड़ियें गी नां बाह्र जान दिदें लोक उ'नें गी मारदे उंदे कन्नै बुरा बर्ताब करदे उनें गी बड्ढियै सु'ट्टी ओड्दे ते एह्दे कन्ने बी कोई एक ऐक्शन लैना चाहिदा ऐ ते एह्बी इक अपराघ गै ऐ ते ऐसा नेईं होना चाहिदा कुड़ियैं कन्नै ऐसा बुरा निं होना चाहिदा ते जागत बी अपने माऊ बब्बे गी बा बाद च भुल्ली जंदे ते अपनियें लाड़ियें दी सुनदे न ते उ'नें ई घरै दा कड्ढी कड्ढी ओड़दे न